हमरा सबके जे गाँव मे गाड़ी यऽ से फोन करै छी तऽ चलि जाइया जल्दी सहरसा जायके काम रहैया तऽ तैयो रिज़र्व कए कऽ चलि जाइ छी फेर ओन्नेसँ नेने चलि आबैया कतौ बेटियो सबकेँ कतौ जायवला रहैया तऽ ओहोसब ठना चलि जाइया गाड़ी लए कऽ फेर फोन करै छी तऽ फेर घुरि कऽ अपन चलि आबैया फेर एतयसँ कहै छी जाइऔ आनि दिऔ भाड़ा जे लागत से देब तऽ फेर अपन जाइया लाबि दैया बहुत सुन्दरसँ तऽ अपना लोकके तऽ भेजै छै लोक अपना लोक के तऽ चलि जाइ छै अपन भाड़ा जे लै छै चलि जाइ छै लए अबै छै तऽ अपन हमरोसबकेँ जतय काम लागै छै अपन बजारे गेल तऽ बजारो जाकऽ अपन गेल नेने चलि आयल कोनो काम लागै छै तऽ चलि जाइ छै कोनो चीज आनैयो के रहै छै तऽ अपन घरो पर रहलहुॅं अपन दोसरो के कही देलहुॅं तऽ नेने चलि आयल एतय घर पर आबि कऽ दए देलक तऽ ओहिलए हमरासबकेँ जे भाड़ा लागै छै से दए देलहुॅं तऽ नेने चलि आयल तऽ अपन घर पर दए देलक